हलो मां नीलेश जी ममी थी ॻाल्हायां

हा हरिओम मां इन करे तव्हां खे फ़ोन कई आहे त मूंखे हाणे हिन जी शादीअ जो मुहूर्तु कढाइणो आहे

अच्छा त पोइ उन जे लाइ तयारीअ लाइ मूंखे ॿुधाईंदा कुझु त मूंखे कहिड़ा कहिड़ा सामान खपंदा

हा त मूंखे बि तव्हां खां ई सभु कराइणो आहे बहिराणो तेल ॿुकी वेॾी इहे सभु मूंखे तव्हां खां ई कराइणा आहिनि त उन जा मूंखे पैसा ॿुधाए छॾिजो ऐं सामान तव्हां खणी ईंदव या असांखे कराइणो आहे त उहो बि सभु मूंखे ॿुधाए छॾिजो हा हा तव्हां वेॾीअ जो बि सभु सामान खणी ईंदव न सभु मां तव्हां खां ई कराईंदसि हा हा मां तहां वटि सेप्टेम्बर में ईंदसि सभु सामान वामान सभु लिखाए वेंदीसांव तव्हां खणी अचिजो त मां सेप्टेम्बर में अची करे सभु लिखाए वेंदीमांव हा हा उनजी हा हा उनजी थी ॾेई वेंदीसांव ॾेई वेंदीसांव पक पक हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल